मेरा नां शिवानी मन्हास ऐ मैं अज ट्रैकिंग दे बारे च तुसें ग तुं'दे कन्नै गल्ल करन लगी आं वैसे ते मैं घुम्मना फिरना बड़ा शौक ऐ हर जगह् जाने दा ट्रैकिंग वैसे मैं कदे कीती निं प्हाड़ें पर मैं कदें चढ़ी निं लेकिन एह् ऐ कि टूर बड़े लाए मैं जि''यां मैं पैह्लै दिल्ली गेई ही दिल्ली च चार पंज दिन अस रुके उद्धर बड़ा मजा आया फिर उ'दे बाद आगरा बी गेई ही आगरा च ताज मैह्ल दिक्खेआ बड़ा अच्छा लग्गेआ उसी दिखदे उद्धर दे लोकें कन्नै मिली उद्धर दे जो बी सवेरै जि'यां अस घरा निकले हे जम्मू दा जम्मू दा सवेरै अस निकली गे हे कोई सत्त बजे सत्त बजे फिर ट्रेन च बैठे ट्रेन च बी जाने दा बड़ा मजा आया कि उत्थै इक ते एक्सपीरियंस मिलदा स्हानू कि लोकें कन्नै कि'यां गल्ल बात करनी कियां निं करनी उत्थै गे उत्थै ताज फिर ओह्दे बाद अस आगरा गे आगरा ताज मैह्ल दिक्खेआ फिर ताज मैह्ल दिक्खियै बापस आए बाहू फोर्ट गे रैड फोर्ट गे अब्बल ते मैं गलती कन्नै बो्ल्ली ओड़ेआ उद्धरों होइयै आए ते परतियै अस जुंदे घर रुके दे हे उं'दे घर गे फिर उद्धर दा एक्सपीरियंस बड़ा ही चंगा रे